हम सभसँ पहिने पहाड़ चढ़ल छलहुँ हेँ झारखण्डके दुमकामे जे बिरानबे तिरानबे ईस्वीमे रहै आ बड़ा आनन्दित भेलहुँ पहाड़पर चढ़लाके बाद जे पता नहि हम कतय चढ़ि गेलहुँ ऊपर देखलापर जे घरसभ लागए या अथी मनुष्यसभ लागैत रहए बड़ा अदभुत लागैत छले बड़ा अद्भुत अनुभव अछि ओकर एहिमे बड़ा उत्साहित रही आ ओ टाइममे युवावस्थामे रही तऽ पहाड़पर चढ़वामे कोनो विशेष दिकक्तो नहि भेल ओहिमे बहुत आनन्दित भेलहुँ हेँ